प्रधान मंत्री आवास योजना या इस तरह की किसी भी अन्य योजना के बारे में अगर बताना चाहूँ तो ये एक ग़रीबी रेखा के अंदर आनेवाली एक योजना है जो कि प्रधान मंत्री के द्वारा प्रदान किया जाता है जो भी गाँव के निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है जो आर्थिक रूप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं उनके लिए प्रधान मंत्री जी की तरफ़ से ये योजना का प्रारंभ किया गया है ताकि किसी कोई भी खुले आसमान के नीचे ना रहे उनके ऊपर भी छत्त हो और अगर कोई ग़रीब है तो उनको भी रहने के लिए जगह होना चाहिए क्योंकि वो भी इंसान है और इंसानों के लिए रहने का जगह होना बहुत ही सेफ़ होता है अगर वो खुले आसमान के नीचे रहेंगे तो उनके ऊपर ख़तरा ख़तरा रहेगा और वो नहीं रह पाएंगे ज़्यादा समय समय तक इस लिए उनके द्वारा ये धनराशि प्रदान की जाती है इस धनराशि को सरकार द्वारा इंस्टॉल्मेंट पर दिया जाता है जो कि तीन इंस्टॉल्मेंट में दिया जाता है वो अपने अपने हिसाब से कुछ पेरसेंट डिसाइड करते हैं जिस हिसाब से वो तीन इंस्टॉल्मेंड में पे करते हैं जैसे थर्टी परसेंट वो पहले सब कुछ देखते हैं कि हाँ इनके पास ज़मीन है कि नहीं है रहने के लिए घर है कि नहीं है इस तरह से जाँच पड़ताल करने के बाद ही उनको राशि दी जाती है ताकि वो अपने लि अपने लिए एक छोटा मोटा मकान बना कर और सही तरीक़े से जीवन यापन कर सकें और उनको भी आम लोगों की तरह रहने में कोई परेशानी ना हो कोई दिक्कत ना हो किसी के दरवाज़े पर ना जाना पड़े किसी से हेल्प ना लेना पड़े इस लिए प्रधान मंत्री अपने ग्रामवासियों के लिए अपने देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छे काम करते हैं